جی ہمارے گاؤں میں گانا گانا پسند کیا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں لوگ گانا گاتے ہیں اور سنتے ہیں اور بھی ہمارے گاؤں میں ان چیزوں کا رواج ہے ان اور آج کل کے دوران میں لوگ زیادہ ہی پوپ گانا سننا لوگ پسند کرتے ہیں اور ہمارے یھاں ایسے گائیکار ہیں کہ جو ہپ ہاپ یا اور بھی دیگر گانا گا سکتے ہیں اور وہ ہمارے یہاں ہے جو ہمیں گانا گا کر سناتے ہیں اور ہمیں میسر کر دیتے ہیں اور ہم گانا گا کر اور سن کر اور جنہوں نے ہمیں سنایا ہے ہم ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کے لیے بہترین سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں